हमारे जोधपुर में शीतला अष्टमी मनाई जाती है ये हमारे महामंदिर रोड की साइड में है और ये बहुत शीतलाष्टमी शीतला माता का मंदिर है और ये बहुत ही पुराना है ये पहाड़ में से निकली हुई मूर्ति है हम इसे साल में एक बार जब होली के होली के आठ दिन बाद में अष्टमी आती है उस दिन हम उस दिन हम हैं ना इसकी पूजा करते हैं एक दिन पहले हम बनाते हैं और दूसरे दिन ठंडा खाते हैं और ये ये हम पूजा करते हैं उस दिन हम गर्म खाना कुछ भी नहीं बनाते एकदम सब हम एकदम सब ठंडा ही खाते हैं और पूजन करते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा मंदिर है सुंदर मंदिर है झूले लगते हैं इसमें जाते हैं बच्चों के झूले वगैरह सब होते हैं बच्चे वगैरह हम सब बच्चों को लेकर और छोटे छोटे बच्चों की मांए जो होती है वो सब उनको भगवान जी के आगे लेके जाती है और दंडवत करवाती है जिससे उन्हें छोटी माता चेचक वगैरह नहीं होती ये सब वहाँ पर होता है